बाबु आं बङाइगाव थांनो नागिरदोंमोन दा गारिया मा मा गारि दंथाय खयतायाव खारोथाय आंबो थांफेरिखाय मिथिलाय लाङा दा थांनानै खयतायाव स फैफिनगोन आं थायमखौबो मिन्थिलायलाङा